الیکشن کے دوران لوگوں کو کئی طرقے کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے اور عام عام مشکل ہوتی ہے کہ لمبی لائن ووٹنگ سینٹر پر کئی گھنٹے کھڑے رہنے رہنا پڑتا ہے جو بزرگ مہیلاؤں اور بیمار لوگوں کے لیے بہت تکلیف دیہہ ہوتا ہے اگر موسم خراب ہو جیسے تیز دھوپ یا بارش تو مشکل اور بڑی ہو جاتی ہے

لیکن جب ووٹنگ کا کے دن بوتھ پر جاتے ہیں تو ان کا نام لسٹ پر نہیں ہوتا یہ کافی نراش نراشاجنک ہوتا ہے اور کئی لوگ ووٹ ڈالے بغیر واپس آ لوٹ جاتے ہیں تیسری مشکل ہوتی ہے ای وی ایم کی خرابی کئی بار مشین کام نہیں کرتی یا پھر بہت سلو ہوتی ہے اس وجہ سے ووٹنگ کا پروسیس دھیرے ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اور دیر لگ جاتی ہے چتھی دقت ہوتی ہے آئیڈینٹیٹی ویریفیکیشن کچھ لوگوں کے پاس ویلڈ ڈاکومینٹ نہیں ہوتے یہ فوٹو میچ نہیں کرتی یا فوٹو میچ نہیں کرتی جس وجہ سے انہیں ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے